बिफां लाइफांफोरखौ साबसिन एबा मोजां सानस्रि खालामनो आङो जोंनि गामिनि सासे साइन्स फरायनाय आमाइ नैबे बिथांनिफ्राइ आङो बोसोनखौ लादोंमोन बिथाङा बिफां लाइफांफोरखौ साबसिन एबा मोजांसिन सावस्रि खालामनो थाखाय आंनो गोबां एडभाइसफोर होदोंमोन जेरैबायदि बिफांखौ माब्रै गायनांगौ माब्रै जोथोन लानांगौ माब्रै हासार होनांगौ माबे समाव गायनांगौ माबे बोथोराव गायनांगौ माबे मासआव गायनांगौ नैबेफोरबायदि एडभाइसखौ बिथाङा आंनो होदोंमोन मानोना आं बिथांजों बेफोरबायदि सावरायनायाव दुइ घन्टा एबा नै हावार्चसो आङो जादों मानोना बिथाङा साइन्स फरायनाय बिथाङा गोबां साइन्स फरायनानै बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै आबहावानि सोमोन्दै बिथाङा इक्सपिरियेन्स दङ एबा मिथिगौ बिनिखायनो बिथाङा आंनो गोबां बेबायदि एडभाइसफोरखौ होनानै आंनो फोरोंदों मानोना बिफां लाइफांफोरखौ माबे समाव गायनांगौ माबे समाव दै हासार एबा सान्दुं नै बेफोरबायदिखौ फोनांनांगौ आङो जेबो मिथियामोन नाथाय आमाइनि फोरोंनायावसो आङो दायो रोंबाय जेरैबायदि गय बिफां गय बिफांफोरखौहाय आङो मा समाव गायनांगौ नै बेफोरखौबो आङो जेबो मिथियामोन नाथाय आमाइया एडभाइस नायलाय आङो दायो मोनथिबाय जेरै गय बिफांखौहाय बैसाग मास एबा दैलां हाबहां समाव गायनांगौ बेबायदि समाव गायोब्ला अखा मोनो आरो हाया गिसि जायो हासारबो मोनो दैज्लांसे अखा मोननानै गयआ थाङो मोजां भिटामिन मोननानै गया थाङो नै बेफोरखौहाय आमाइआ आंनो एडभाइस होनायलाय आङो दायो गायनानै मिथिबाय बैसाग मासआव जेब्ला गासिबो बिफां लाइफांफोरखौ गायो अब्ला बिफां लाइफांफोरा गोबां समायना महरनि जायो आरो मोजां सानस्रिनि जायो गासिबो गयल' नङा गासिबो बिफाफ्रानो बैसाग मास एबा बैसागोनि एसे उनाव गायोब्ला दैज्लां बोथोर हाबहां समाव गायोब्ला बिफांफोरा सोमखोर समायना मुस्रि गोनां एबा मिथिंगाया समायना जायो नैबे बायदि बिफां लाइफांफोरा मिथिंगायाव गोबां गोदान बिलाइफोर दालाइ बिलाइफोर खिलिनानै समायना नुयो नै बेफोरबायदि बोथोराव बिफां लाइफां एबा आबादफोरखौ गायोब्ला मावोब्ला आङो मोजां जायो होनानै दायो आमाइनिफ्राइ मोनथिबाय आमाइआ नै आंखौहाय गोबां एडभाइसफोर होनानै एडभाइसखौ होनानैहाय आंखौ फोरोंबाय आङो दायो रोंबाय रोंनानैहाय आङो दा बेफोरबायदि आबादखौ आङो मावनो आखायाव लाबाय बिफां लाइफाङा मानो जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना बिफां लाइफाङा थायोब्ला जोंनि हां लानाय अक्सिजेन एबा बारहावाया गोजोन सुदेम जायो बिफां लाइफाङा गैयाब्ला जोंनि आबहावाया दुंखावो आरो गुबुंले जायो मानसियाबो एबा जुनारफ्राबो हां लानायाव खस्थ' मोननो गोनां जायो अक्सिजेन खम जायोब्ला बिनिखायनो बिफां लाइफांखौहाय मा समाव गायनानै जोथोन लानांगौ आरो जोथोन लानानै माब्रै फेदेरनांगौ आरो माब्रै हासार दैफोर होनानैहाय माबे समाव गायनानैहाय फोथांनांगौ नैबेखौ आङो जोंनि आमाइनिफ्राइ एडभाइस लानानैहाय आङो सोलोंथाइ लानानैहाय आङो दायो रोंबाय आमाइआ आंनो गोबां रोखोमनि फोरोंबाय बिफां लाइफांनि सोमोन्दै बिनि थाखाय आङो दायो रोंनानैहाय गोसोआव जोबोद गोजोनाय मोन्दों